हाँ बोलिए जी आप बोलिए हाँ हाँ सब हो रहा है आइए वो तो टाइम से ही रहते हैं सुबह दस बजे से ले कर साँझ तक चौबीस घंटा वह रहते हैं हर इमरजेंसी कोटा भी रहते हैं आपको जब भी हो आ सकते हैं हाँ बस दो रुपये का पुर्ज़ा काटाना पड़ता है उसके बाद सब फ़्री है एक्सरे हाँ मैं हूँ एक ही है हाँ एक ही है हाँ पुर्ज़ा कटवा के अब निःशुल्क में जो भी आपको जाँच वग़ैरह करवाना होगा हर एक चीज़ भी अल्ट्रासाउंड एक्सरे या कोई भी किसी भी समस्या होगा तो वहाँ फ़्री में किया जाता है आ कर एक बार देख लीजिए हाँ अल्ट्रासाउंड भी फ़्री में हो रहा है हाँ सि टी हाँ हाँ यहाँ पर निःशुल्क वह भी हो जाएगा सि टी स्कैन भी होगा तो चौबीस सौ का कहीं होता है तीन हज़ार का वह भी इसमें फ़्री यूज़ है करवा सकते हैं हाँ जिससे हर एक डॉक्टर को अलग अलग है आइ देखने वाला अलग है ना सर्जरी के लिए अलग और बडी के लिए हर एक समस्या के लिए अलग अलग डॉक्टर रहते हैं हाँ हाँ हाँ डॉक्टर साहब हैं हाँ हाँ डॉक्टर डॉक्टर साहब यहीं कहीं हाँ हाँ पुर्ज़ा कटवाना पड़ता है हाँ वो एक दिन बाद आपको रिपोर्ट भी सारा मिल जाएगा और फिर वह आप चेक भी करवा लीजिएगा कि रिपोर्ट मेरा सही है या नहीं है हाँ हाँ वह वह तो लाइएगा देखेंगे और सब यहाँ करता है इससे आपको मन लीजिएगा देखिए इधर उधर नहीं करवाइएगा वहीं अच्छा रहेगा इधर उधर में आप लोग जो पैसा लगता है तो यहाँ तो पैसा नहीं लगेगा ना जो भाड़ा लगेगा इससे आपको सारा हो जा रहा है तो वो यही फिर क्यों ना आ जाइएगा व्यवस्था रहेगी ठीक है देखिए ठीक है